नमस्कार भाई आप बीमा वाले बोल रहे हैं क्या जी बताईए बीमा कराना था हमको जी हमें भी कराना था बच्चों का भी कराना था अपना भी कराना था माता जी हैं हमारी उनका कराना था बताईए कैसे क्या होगा ये जी इसकी किश्त कितनी पड़ती है जी किश्त कितनी दो बच्चे हमारे हैं एक लड़की एक लड़का है लड़की है लड़का है कितने की किश्त पड़ेगी कितना मिलेगा कितने साल में कितना क्या होगा कितना जमा होगा छः हजार जी पंद्रह साल का बीमा होगा जी जी जी जी हमारा बीमा हो जाएगा जी आठ लाख मिलेंगे ये किश्त कितनी पड़ेगी महीने में छमाही में हमारी सात हज़ार रुपए छमाही पड़ेगी तो हम भी करा लेंगे अपना और बच्चों का करा दें और माता जी का कैसे क्या होगा ये बढ़ेगा क्या कैसे करवाएंगे जी ओ तो लमसम चालीस वालीस साल की हैं तो चालीस साल के अदमी हैं तो उसका भी माता जी मेरी पैंतीस साल की हैं

हो जाएगा कितना अच्छा हम लोग जो भी आएगा वो बच्चों का जो मिलना है हमारा जो मिलेगा इनको तो नहीं मिल पाएगा इनकी उम्र हो गई है ना काफी इसलिए नहीं मिल पाएगा जी हाँ बिजनेस या कोई धंधा नहीं है ना इनके पास कोई तो किश्त कैसे जमा करेंगी जी हाँ जी और आप कैसे क्या कैसे कितनी जमा करते हैं अच्छा यही चालीस पैंतालिस साल से बीस साल से स्टार्टिंग करते हैं और बस उपर उपरे में हैं वो नहीं हो पाएगा ठीक है ज कराना होगा तो हम बताएंगे सर ठीक है ठीक नमस्ते सर